कुकिंग इक नौकरी निं ऐ एह् इक कला ऐ जेह्ड़ी मेरे स्हाबा कन्नै सारें गी औनी चाहिदी जिंदगी जीने ताईं कुकिंग गी लेइयै ब बनाई गेदे बनी गेदा ऐ जि'यां कि जनानी दा गै कम्म ऐ होर आदमी ने एह् कम्म निं करना पर मेरे स्हाबा कन्नै सारें गी कुकिंग औनी चाहिदी घट्ट कोला घट्ट अपने लेई ताईं ते औनी चाहिदी ऐ अगर तुस कुतै बड्डे होटल च जाह्गे ते उत्थै तुसें दिक्खना कि आदमी गै रुट्टी बनांदे न ते उ'दे एह्दे कोला सानूं पता लगदा ऐ कि एह् छड़ा जनानी दा कम्म गै निं ऐ बंदे बी करी सकदे न अगर ब्याह् च दिक्खो ते उत्थै बी आदमी बनांदे होटल च आदमी बनांदे हलवाई आदमी हर जगह् आदमी ते इ'यां एह्दे कन्नै सानूं पता लगदा ऐ कि एह् छड़ा जनानी दा गै कम्म नेईं ऐ मेरे स्हाबा कन्नै कुसै बी कम्म कम्म गी जनानी जां बंदे दे स्हाबा कन्नै नेंई दिक्खना चाहिदा सानूं कला गी कला गै कला गी कला दे स्हाबा कन्नै गै दिक्खना चाहिदा एह् हर इंसान दी जरूरत ऐ रुट्टी ते जनानी दा ठेका निं ऐ तुआनू बी औनी बनानी चाहिदी तुआनू बी औनी चाहिदी ताकि तुस बी अपनी जनानी गी बनाइयै खलाई सको ताकि ओह् बी खुश रवै ते बच्चें गी बी औनी चाहिदी बच्चे बी कुतै मां कुतै अगर हाऊस बाइफ होऐ ते मां कुतै चली गेई चली जा कुतै जाने पवै ते पिच्छुं दे भुक्खे निं रौंह्दे उ'नें गी बी औनी चाहिदी घट्टो घट्ट चाह् बनानी गै आई जानी चाहिदी होर अपना कोई दुद्ध गै गर्म करी लैना चाहिदा जां कोई अपने बास्ते कोई परौंठी कोई फुलका किश ना किश उ'नें बनाई लैना चाहिदा साढ़े घर ते दिक्खेआ जा ते साढ़े घर सारे गै बनांदे न मेरे बच्चे बी बनांदे न ते मेरे हस घरा आह्ले बी बनांदे ओह् ते इ'यां बी ते हून राजमाह् जेकर बोआले दे होन ते उस्सी तड़का बड़ा शैल लांदे न ओह् बी जेल्लै जिल्लै कुसै दी ट्रांसफर होई जा कुतै कल्ले जां बौह्ने पवै ते उत्थै बी ते बनाइयै खानी निं ओह् कि'यां खानी रोज होटलें दा कोई पचदी थोह्ड़ी ऐ रुट्टी ओह् मैदे दी रुट्टी होंदी ऐ ओह् पचदी नेईं है एह् जाइयै उत्थै हून साढ़े घर आह्ले दी ट्रांस्फर होई गेदी राजौरी हून एह् बी अपने घर बनाइयै उत्थै खंदे न अपने चार पंज फुलके बनाई लैंदे ते सब्जी बनांदे ते अपनै शैल खंदे हून मे उत्थै मेरी जरूरत थोह्ड़ी ऐ उत्थै अपने करी लैंदे सब कुछ इ'यां गै एह् रुट्टी बनाना सारें गी औना चाहिदा मां कुतै गेदी होए ते बच्चे बनाइयै खाई लैन ताकि एह् भुक्खे निं रौह्न रुट्टी रुट्टी ते हर इक इंसान गी औनी चाहिदी ऐ एह् ते ढिड्ढ भरना ऐ जी ढिड्ढ भरै बगैरा गुजारा निं ऐ भई ते रुट्टी औनी चाहिदी बनाना सारें गी